جی السّلام علیکم جی نعمان اسٹیشنری میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کی کیسی مدد کر سکتا ہوں جناب کیا چیز تھوک میں چاہیے تو سر آپ کو کیا کتنا کتنا چاہیے اور کیا کیا چاہیے نئی دُکان ڈالنا ہے تو سر آپ پروڈکٹ کیسا لینا چاہیں گے میڈ رینج میں لینا چاہیں گے ہائی رینج میں لینا چاہیں گے لائک لاسٹ میں کیا لینا چاہیں گے میڈ رینج میں آپ کو آپ کو مل جائے گا نارمل نیشنل یہ سب کا نہیں تو ایک لو رینج کا ہوتا ہے سر یہ میرا گوتم بدھ نگر سیکٹر چھ ہرولہ پڑتا ہے سرہمارا ویر ہاؤس تو یہ کالنگ پہ ٹونٹی فور ہاور کھلا رہتا

کیا سر جی سر آپ ضرور آئیے شوق سے آئیے سر میں وہاں پہ بہت کم ہی سے رہتا ہے کیونکہ ہماری چھ دُکانیں اور ہیں گوتم بدھ نگر میں الگ الگ جگہ تو آپ کل بُدھ ہے صُبح میں آ جائیے آپ گیارہ سے پانچ کے بیچ میں جی سر سر آپ آ جائیے آپ سب پروڈکٹ دیکھیے گا سب کی کوالٹی دیکھیے گا تب جائیے گا سر تبھی تو میں آپ کو بُلا رہا ہوں آپ دُکان پہ آئیے مال دیکھیے پرائز دیکھیے اور ہم جو نئے لوگ ہوتے ہیں اُنہیں آفر دیتے ہیں کہ کیا نام ہے آپ جیسے کہ آپ پہلے سامان لے جائیے دیکھیے کچھ ایڈوانس دے کے آپ دیکھیے پھر اُس کے بعد آپ کر سکتے ہیں تو آپ کل آجائیے میں آپ کو دُکان پہ ہی ملوں گا